राजस्थान में सिंधी जे अलावा राजस्थान जूं पंहिंजियूं कुझु ॿोलियूं आहिनि जेके हर हर एरिए हिसाब सां उन में बदिलाउ थींदो रहंदो आहे जीअं राजस्थान जे मुख्य तौर ते मेवाड़ मारवाड़ मेरवाड़ा डुंडाड़ हाड़ौती इए आहिनि त जीअं कोटा साइड में हाड़ौती हलंदी आहे त हाड़ौती जो ॿोली हलंदी आहे हिन जे अलावा जैसलमेर बाड़मेर इन पासे बाड़ इन पासे मारवाड़ी हलंदी आहे मारवाड़ खां पोइ हिन पासे ईंदा आहियूं ब्यावर उदयपुर बांसवाड़ा इहे मेवाड़ में ईंदा आहिनि इन ई करे मेवाड़ ॿोली हलंदी आहे पोइ इन खां पोइ मेवाड़ मेरवा केकेड़ी टोंक इन पासे मेरवाड़ा स्टेट अची वेंदो आहे त मेरवाड़ा जो ॿोली जो नवस्त ईंदो आहे ऐं जयपुर में सवाइ माधवपुर हिन पासे डुंडाड़ी ॿोली हलंदी आहे त इन ई हिसाब सां राजस्थान जो इहे प्रमुख भाषाऊं आहिनि